اردو زبان ہمارے ادب شاعری کہانیوں اور محاوروں کے ذریعے ہماری ثقافت کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے لوگ اردو کے ذریعے اپنی تہذیب بڑوں کا احترام میل جول اور محبت کا اظہار کرتے ہیں جب ہم اردو بولتے ہیں تو ہم اپنی روایتوں تیوہاروں اور رہن سہن کو زندہ رکھتے ہیں یہی زبان ہمیں اپنی ثنا شناخت سے جوڑتی ہے